बिबारनि सोमोन्दै माबा रायलायनो माबा गलाब बिबारखौ मोनथियोना गलाब बिबारनि सोमोन्दै गलाब बिबारा गोजा खालारनि ओमफ्राय नायनोबो बिराद मोजां ना ओमफ्राय सुबो थायो ओमफ्राय ग औ जोंंनि खाथियाव दं जोंनाव गैया ओमफ्राय बिसोरा फाना गावसिनि न'आव साजायनोसो गायदों ओमफ्राय नों गलाब बिबारनि दामखौ मोनथियो नामा

औ बाजाराव बिराद दाम गोसा फांसेयावनो बाजि नङा जौसे रां इदि लायो आरो ओमफ्रायहाय आरो गुबुन गुबुन बिबारखौ मोनथिबावो नामा नोंलाय ए मा नाम बिबार मोनथिबावो

औ औ सान बिबारनि सोमोन्दै नों मिथियो मा मा खालार औ एथमिख खालार ओमफ्राय बिबाराबो बिराद गावदां ना बिराद नायनो मोजां

आंनो जोंना दंखायो ए दे आं उनाव हरगोन फांसेयावहाय माबा लायो बिफां गोरलै गोरलैबा इदिनो सेजौ रां नङाबा दाइनजि इदिलायो खमाव हरनो हानाय नङा ब्रैजि हानाय नङा बाजि दजिबा जागोन औ दे दे